हैलो हा सर ॿुधायो हा सर मां कार ग्लेक्सी मां थो ॻाल्हायांं ॿुधायो मां तव्हांखे छा थो मदद करे सघां अछा फैमिली में घणा घणा ॼणा आहियो तव्हां फैमिली मेंं अछा अछा सेवन सीटर खपेव त असांजी हिन में हिक नैक्सा करे अथव उहा सेवन सिटर कार अथव हा हिकु नैक्सा अथव अछा प्रिमिअम गाॾी खपेव प्रिमिअम में पोइ मर्सिडीस में ए क्लास अथव हूअ तव्हांखे लॻिभॻि सत लख ताईं पइजी वेंदी पर हूअ सिर्फ़ु ऑनरोड कार जी प्राइस प्राइस अथव हा हीअ तव्हांजी कार जी रक़म अथव अगरि तव्हां कैश में वठंदव त तव्हांखे अढाई लख जो इहो फ़ाइदो थींदो ऐं अगरि तव्हां लोन ते था करायो त तव्हांजो लोन अठनि सालनि लाइ ठहंदो हा यारहें टके सां ठहंदो ऐं यारहां टका हां ऐं इहो यारहां टका फिक्स न अथव जीअं जीअं इंटरेस्ट रेट वधंदो तव्हांजो तव्हां जो बि इंटरेस्ट रेट वधी वेंदो कार जी रक़म जो प्राइस वधी वेंदव तव्हां हीअं करे था सघो पर तव्हांखे पोइ हुन ते थोरा ॾंढ लॻंदव त जीअं तव्हां जेको लोन कराईंदव हुननि जी वजह सां जल्दी तव्हांजो लोन जल्दी पे करे छॾींदव तव्हां रक़म जल्दी कंदव त तव्हांखे थोरो हिनजे करे एक्स्ट्रा पैसा भरिणा पवंदा

मां तव्हांखे चवंदोमांव तव्हां कैश ते वठो कैश ते तव्हांखे ॾिसो अढाई लख बि था बचनि वरी ॾंढ बि न पवंदो कुझु

त तव्हांखे हा त तव्हांखे पोइ मथे ते हो ॾंढ बि त लॻंदव हा तव्हांजो जेको ॾंढ लॻंदो वरी पोइ तेरहें टके सां लगंदो न कि यारहें टके सां असांजी मेन ऑफिस बॉम्बे में अथव मुंबई में नवी मुंबई हा तव्हां किथां ॻाल्हायो रायगढ़ मां असां बि रायगढ़ में रहंदासि असांजी गुजरात में हिकु ब्रांच आहे हिकु महाराष्ट्रा में आहे रायगढ़ साइड कान्हे तव्हां अगरि तव्हांजे तर्फ़ां गुजरात साम्हूं पवंदो तव्हां गुजरात ताईं अची सघंदव ठीकु आहे मां तव्हांखे गाॾी मोकिलियांव थो तव्हांखे घर मां पिकअप करणु ईंदव गाॾी ठीकु आहे ठीकु आहे हले